मैं आपको एक बताती हूँ मैंने एक बार यूटूब से केक बनाना वो भी सूजी का देखा था तो मैं बहुत ही मेहनत से अच्छे से बनाने बनाने के लिए बैठी फिर मैंने पूरी मेहनत लगन से उसको केक को बनाया केक तो बन गया था बहुत अच्छा स्वादिष्ट था बहुत अच्छा था लेकिन हुआ क्या वो थोड़ा सा बिगड़ गया था केक अच्छा नई लग रहा था तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने उसको बर्बाद होने नई दिया फिर उसका मैंने फिर से घी डाल के उसकाे फिर से मैंने हलवा बना दिया तो बहुत ही ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद में बहुत ही अच्छी बना था वो हलवा ही लग रहा था केक कि बजाय वो हलवा बन गया था तो सभी लाेगों को बहुत अच्छा लगा हलवा ठीक है